जोङो मोसौ मोसा आबाद खालामनाय माबानाया बेंनाया ओरैबायदि जायो जोङो न' बांखौ मोजाङै होथेजोबनानै जोङो थाला मारिनानै दोननो गोनां जायो आरो दाउ बायदिसिनाफोर दाख्लैसो नै आरो सिखाव लांलायबाय मोनायावनो फिसा माबा दंना मासे दंमोन बेखौ लाना थांबाय साला नागिरबाबो मोनासै मा खालामनो बेबायदिनो बायदिसिना जाबाय थायो जोंनि बे माबायाव सिखावफ्रा बिदिनो जायो दा मा होनो जोङो आबाद मावनायाव आरो बे जुनारनिफ्राय तारमाने जोङो बहुत कस्त'यै मावना लाखिनो गोनां जायो अमा फिसियो अमानोबो आदार होनांगौ गुन्दै लगायना होनांगौ आरो दाउफोरनोबो जोङो आदार सारना होनाङो बेफोरबायदि खालामै खालामै जोङो फेदेरबोनाय जायो बेनिफ्राय आरो मा खालामबावनो जोङो सोरबा आलासि फैबा जोङो दाउ थाबा दाउखौ जों बुथारनानै जाहोनाय जायो आरो अमाफोरजों आलासि फैबा बुथारनाय जाया बुथारनायालाय बेफोर देरबाथाय सल्लिस केजि बा पन्सलिस केजि जानाय बै समाव जों हाथायाव गोदानानै फानहैनाय जायो ओमफ्राय फाननानै जों मा मोनो मा मोना जि मोनो फाननानै जोङो हाजिरा बेजिरा लानानै गोदाना फानहैनाय जायो फानहैनानै जों हाजिराफोरनोबो इसे एनै जौ लोंहोनाय जायो आरो बे दाउ खाजि एसे एवनानै जाहोनाय जायो बिबादिनो खालामनाय जायो जोङो जाबाय